गोदो जोंहा आलायारनखौसो नायोमोन आलायारनासो मोजांमोन आलायारन बादि गान गैया एक्टरनि एक्टरनि नामआ जाबाय गोम्बोर हिनजावआ जाबाय हांमा बेखौ नायोमोन जोङो गोजानाव माबाबाबो जों नायोमोन मोजां मोन बे गानआ दालाय बबावहाय दानि गानजों गोदोनि गानजों हास्लाबबावासो गोदोनासो मोजांमोन दानाबो बबेबा बबेबा मोजां बबेबा बबेबा साबाहाय बांसिन माबा दस्रा दस्राजों जालायलांबाय मोजाङानो नंला बांसिन नायखाया जों दाबो आं आलायारनखौसो मोजां मोनो दानि फिल्मफोरखौ बारा मोजां मोना गोदोनि बायदिलाय बहा जानो गोदोहाय जाबाय आलायारनानो नाम जादा जों ज' ज' ज' ज' नायखायोमोनब्ला फिसा बानानैब्लाबो नायथारखायोमोन जों गोदो जोंहा बे आलायारन खुलिबा दंमोन फिसा खांफुनाय मा फुनाय जों थिनालिआवनो होसो होसो होसो होसो नायदों जों खेबनै जादों आलायारनखौ नायनाया जों आं बे फिल्मखौल' दाबो मोजां मोनखायो बेयो फिल्मआ मोजांखाबो आरो ओमफ्राय दाबो बेखौनो सम सम बिदिनो मालाय मेथाइबो खनखायो खोनाखायो एक्टर एक्ट्रिसनि माबाखौनो एक्टरा मोजां मोजांखामोन एक्टरा गोमबोर माबा एक्ट्रिसा हायना जा मोजांखामोन नायनो मोजांखामोन नायनो मोजांमोन जों ज' ज' नायखायोबा जों सासेल' नायखाया जोंना एखदम ग्रुप जानासो नायखायो ग्रुपजोंसो गोदोना नेलायनानै ज' ज' ज' ज' टिकेट दानलायनानै हौवा हिनजावसो नायखायोमोन जों दानि बायदि नंला जोंना गोदोना गोदो जुदा दाना जुदा

आं आलायारनखौल' मोजांमोनखायो दाबो